बाइकखार जानानैथ' गोबां लामा सामायाव हाय फ्रब्लेम जानो गोनां जायो मोगा मोगि जानो गोनां जायो मानो होननानै बुङोब्ला बाइक आथ' मोनसे मा होनगोन फिसा जाहैबाय नालाय नोंनि सिगाङाव जुदि सालायलांबाय थानायावहाय नोंनि सिगाङाव बबेबा मोनसे खार बा ट्राक आं जुदि फैयोब्ला नों एसे माबा गावनावनो नांसि नांसि बेबादि फिल खालामो मालाबा समाव लामा गुसेबफोराव आरो नों बेफोरखौ थाल लानानै सालायलांनो गोनां जायो आरो बबेबा मोनसे लामाखौ बारस'नो गोनां जायोबा मोनसे हमना हमनानै ला लेप्थ निफ्राय रायत थिं थांनो गोनां जायोब्ला बेयावबो नोङो गोबां इन्दिकेथ'रसफोर बाहायनानै उनथिं बा सिगांथिं फैनाय मानसिफोरखौ नायनानै जोङो बुहुत मेन्टेलि प्रेसार लानानै बारनांगौ जायो आरो माब्लाबा समाव हरनि समाव बा बबेबा हा हरनि समफ्राव सालायनो गोनां जायोब्लाबो बेवहाय हथादयै सोरबा लायतफोरखौ आफार दिफार होनानै मोजाङै सालायनो रोङाब्ला आफाराव होनानै सालायोब्ला दायरेख मोखांआव नांनानै खेबसेयैनो नोंनि सालायबाय थानायाहाय एसे गाहायाव बा गोग्लैनोबो हागौ बेबादि मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेफोरखौ बारग'होनो थाखाय जोङो गावखौनो गाव थाल लानो गोनां जायो माबादि सालायलांनांगौ माबादि खालामनो नांगौ माने माखासे आयेन थायोथ' सालायनायाव बेफोरखौ जों मिथिनानै लाग्रोनांगौ गिबियावनो आरो गाज्रि लामा गाज्रि बोथोर बोथोरनि बिथिङाव बुङो होननानै बुङोब्लाबो बोथोराहाय जुदि गाज्रिब्ला जोंथ' बेयावहाय बाइक आवहाय जेन'बा सिजानो गोनां जायो सिजायोब्ला गावनि देहायावनो ख'हा जायो लोमजानाय साजानाय बेफोरबादि बेमार सोमजियो गुसेब लामायावहाय फ्रब्लेम सोमजियो बिदि गारि एरायनाय मानाय बेफोराव गोबां फ्रब्लेम सोमजियो हा जस्लोदनाय आवहाय नों माबायदि फ्रब्लेम फेस खालामनांगोन होननानै बुङोब्ला नों सालायलांबाय थानाय समाव बहाबा लेन्डस्लाइद जुदि जानानै होयोब्ला नों जुदि बे लामाखौ लेन्डस्लाइद जागोन होननानै जुदि मिथियाबा नों बेयावहाय हथाददै हाख'रथिं ग'लांगोन बा एक्सिडेन्ट जागोन बेखौ जों दायरेकलि बुंनो हायो हाग्रानि जुनार बायदिफोर लोगो मोनब्लाबो माने बुहुत माने गोबां फ्रब्लेम जेंना जानो गोनां जायो बबेबा नों बबेबा दाबसे हाग्रा ओनसोलाव सालायलांबाय थानांगौ जायोब्ला बेवहाय हथाददै माबेबा मोनसे जुनार आ दायरेक बारस'नानै होफैयोबा नों बेयावहाय बाइकखौ गिदिंनानै हथाददै लाबोनो हाया बेयावहायनो गोबां फ्रब्लेम गोनां फ्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जायो बे जेनबा लोगो लोगोनो थांसै होनब्लानो बाइकखौथ' लोगो लोगो इउथार्न लानो हाया नालाय माने गोबां फ्रब्लेम जानो गोनां जायो आरो बेफोरखौ गासैखौबो मिथिनानै साखा फारा जानायानो मोजां